अहाँके जे पुछलियै कि भारत एक सांस्कृतिकके बीच आदान प्रदान आओर सञ्चारमे मैथिली भाषाकेँ भूमिका तऽ एहिमे मैथिली भाषाके भूमिका जैसेकि अलग अलग गाँवके अलग अलग शहरके अलग अलग भाषा होलै छै आओर अलग अलग भाषा ओकरो सबके अलग अलग महत्व होलो छै जितना महत्व हिन्दी इंग्लिश आओर वगैरह वगैरह के रहलो छै ओतना ही महत्व हमरो ये मैथिली भाषाके रहलो छै आओर मैथिली भाषामे बहुते अच्छासँ बात सब मिलीजुली कऽ करै छै आओर सब ई मैथिली भाषा बहुत ही प्यारा लगै छै सुनैमे हिन्दी भाषा सब इंग्लिश भाषा सबसँ मैथिली भाषा बहुत ही प्यारा लगै छै बोलैमे सुनैमे आओर बोलैमे एक दूसरेसँ मैथिली भाषा बोली बहुत ही मने कि अच्छा यानि कि अच्छा व्यवहार आओर यानि गाली वाली भी मैथिली भाषामे देलो छै तऽ ओ सुनैमे बहुत मीठा लगै छै आओर ओ हिन्दी भाषाके तऽ हिन्दी भाषाके गाली तऽ बहुत तरहसँ कड़वा लगै छै आरो मैथिली भाषाके बहुत मीठासवला गाली वाली भी लगै छै तऽ मैथिली भाषामे जितना हिन्दी सब भाषाके महत्व छै ओतना मैथिली भाषाके महत्व छै देखलो जाइ तऽ सब भाषा कऽ जेतना महत्व छै ओतना मैथिली भाषाकेँ भी महत्व छै